नमस्ते मैं और हमने आपके दुकान से मतलब खाना आर्डर किया थां और समोसे और चटनी और लौंगलता और चौमीन ऐसा करिए कि हमारी दो बच्चियाँ हैं और हमारे पती देव हैं और हमारी माई हैं और उन सब के लिए भी आप हमको मतलब उन सबके लिए भी पैक कर दीजिए और आप आप इस दुकान के मालिक हैं आप बताइए कि इसका पैसा कितना हुआ और दरअसल हमको एक और चीज दे दीजिए वो क्या है न मीठी चटनी जो मेरी बच्ची को ज़्यादा पसंद हैं समोसे के साथ उसको खाना और और क्या है कि थोड़ी सी हमको आँपके मतलब नमकीन भी लेनी हैं और उसे भी पैक कर दीजिए और कुल मतलब मिलाकर आप जोड़ कर पूरा पैसा बता दीजिए कि कितना हुआ हम आपको ताकि दे सकें और अच्छे से पैक करिएगा भैया ताकि हो गया है अपना पैसा ले लीजिए और हम पैकिंग हमारा हमको वापस करिये अब हम मतलब कि अपना जा रहे हैं